घुमैलए जाइके हइ कतेक रूपा लेबै पाँच हजार कहबै नहि देब हम दुइ हजारमे चलबै तऽ चलू घुमैके जाइके हइ कहुँ समस्तीपुर कतना पाइ लेबै ओ बता देबै कहुँ कहुँ घुमैके मोन करै हइ अपन जएतै कहूँ आबैके आएब कतना लेबै से अपन किराया बता देबै बताकऽ तब जतेक कहबै ओतेक थोड़ा ही देब ओतना नहि देब पाइ दुइ हजार देब घुमैके हइ समस्तिएपुर होलै रोसड़े होलै या खानेपुर भेलै घुमै फिरैलए जएतै तब अपन ठीक रहतै कहीँ कहीँ घुमैके मोन करै हइ कतना लेबै से ओतना अपन बता देबै पाँच हजार मँगबै नहि देबै दुइ हजार एक हजारमे जेबै तऽ चलि जाएब घुमैलए घूमल हो जएतै घुमैके मोन करै हइ कहीँ जाइके मोन होतै तऽ अपन घुमिफिरिके अपन अएतै कोनो कोनो अपन समानो लऽके अएतै जाहिमे होतै ओहेमे अपनेपर अपन चलि अएतै घुरिफिरिके घुमैत फिरैतमे अपन चलि अएतै कतना लेबै से अपन बता देबै पाइ कतेक होतै नहि होतै ओतनेमे अपन हो जेतै तऽ किराया तऽ अच्छा रहतै कतेक लेबै पाँच हजार कहबै तऽ ओतनामे थोड़ा ही होतै ओतेक कतऽ कहाँसे देब एक हजार दुइ हजार लेबै तऽ ओतना भाड़ा हो जेतै ठीक रहतै ओना समस्तिएपुर होतै चाहे रोसड़े होतै खानेपुर होतै अपन घुमिफिरिके अपन अएतै तऽ ओतना ठीक रहतै चाहे कहीँ जाइहिके मोन होतै तऽ ओतनामे जेतै अएतै तऽ किरायाके अथी से ने जएतै कम पड़तै तब ने ओतेकमे थोड़ा ही सकि लेतै पाँच हजार मँगबै पाँच हजारमे थोड़ा ही जएतै ओतना नहि हो ओतेक ओतेक कहाँसे देतै ओतनामे नहि होइवला हइ ओतेक ओतेक किराया भाड़ा लगेतै तऽ घुमहोके नहि अथी होतै फेर समस्तीपुर कल दरभङ्गा एनाहि करैत करैतमे बस दुइ हजार लेतै एक हजार लेतै किराया किराया जे ओतनामे सक्सेख नहि लेत ओतना ओतना कहाँसे देतै ओतना किराया लागतै तऽ पाँच हजार माँगतै पाँच हजार थोड़ा ही देतै दुइ हजारमे एक हजारमे जाइके होतै तऽ चलि जएतै अच्छा रहै हइ घुमैके मोन होइ हइ घुरि फिरि लेत अपन फेर चलि जएतै नहि होतै तऽ रोसड़े जाइके होतै रोसड़े जएतै नहि तऽ समस्तीपुर चलि जएतै एक हजारमे तऽ ओतने ही ठीक रहै हइ तऽ अच्छा बात रहल किराया भाड़ाके पाँच हजार माँग पाँच हजारमे थोड़ा ही जएतै एक हजार देब चाहे दुइ हजार देब तीन पाँच हजार कहाँसे देब हेबो तब ने